जो तकनीक मां पंहिंजे खाधे में इस्तेमालु कंदी आहियां उहो आहे मैगी मसाल्हा मां हर हिकु भाॼी में मैगी मसाल्हा ज़रूरु विझंदी आहियां हिनसां भाॼियुनि जो सवादु फिरी वेंदो आहे ऐं ॿी हिकु तकनीक जो मां कंदी आहियां चांवर में रोटी ते या पोइ भाॼियुनि में मां हिकु चम्चो गरमु गीहु ज़रूरु विझंदी आहियां सचे गीहु सां भाॼियुनि जो सवादु एतिरो स्वादिष्ट थी वेंदो आहे की माण्हू हथ चटी चटी थो खाए